असांखे पंहिंजे बिज़नेस जे हिसाब सां असांखे सूरत सेट पियो थियणो पए असां जी शादी जेका आहे उहा बैरागढ़ भोपाल में थी हुई पर ॿिनि टिनि सालनि खां पोइ असांजे हसबंड खे सूरत डेली अचु वञ जे करे सूरत शिफ्ट पियो थियणो पए असांजी पंहिंजी जॉइंट फैमिलीअ मां निकिरण जी थोरी बि इछा न हुई पर हिन वक़्ति असांखे पंहिंजे हसबंड खे बि साथ ॾियणु ज़रूरी हुओ हिनकरे असां सूरत शिफ्टिंग जो जेको निर्णय खयोसीं ॾाढो सोचे सोचे करे खयोसीं ऐं इहा हिक असांखे कठिन परिस्थिती बि लॻे पई छो हिन टाइम में असांजे लाइ सूरत हिकदमि नओं शहिर हो हिते नई तरह सां सेटल थियणो हो ऐं हिते पंहिंजी घरु गृहस्थी बि वसाइणी हुई ऐं पंहिंजो बिज़नेस बि सेट करणो हुओ पर ॾाढी ज़रूरत जे हिसाब सां असांखे सूरत सेट थियणो पियो ऐं हिते अची करे असांखे हेॾो भॻवान जी महिर थी ऐं पंहिंजे झूलेलाल साईअ जी दया सां अॼु पंहिंजा मकान पंहिंजा आहिनि दुकान पंहिंजा आहिनि पर हिन थोरी स्ट्रगल जेका असांखे करणी पई जंहिं टाइम में उहा कईसीं त हुन ई असांखे हिन जाइ ते पहुचायो आहे त कॾहिं बि पंहिंजे कठिन समय में पंहिंजे वॾनि खे साथु रखी करे पंहिंजे वॾनि जो निर्णय ॿुधी करे हमेशह हुननि जे साथ ऐं सहिकार सां पाणि हमेशह अॻियां वधूं था त कॾहिं बि अॻिते भविष्य में पाण खे काई दिक़त नथी अचे